جی السلام علیکم ہاں جی صاحب ہاں جی سوپر مارکیٹ سے بات کر رہا ہوں ہاں سبھی فروٹ اویلیبل ہیں سر کون سا والا چاہیے آپ سر سبھی سارے فروٹس انناس سیب انگور کیلے آم اس ٹائم تو آم کا سیزن زیادہ چل رہا ہے تو آم بہت سارے سبھی ورائٹی ہیں آم کی بھی دشہری اور لنگڑا چوسا سبھی طرح کے آم ہیں ریٹ تو سر سبھی کے الگ الگ ہوں گے لازمی ہر فروٹس کا الگ ہوگا اور فروٹس میں اگر ورائٹی ہوگی تو ورائٹی میں بھی الگ الگ ہوگا جی سر فریش اسٹاک آتا ہے ڈیلی ڈیلی فریس اسٹاک آتا ہے ہمارے یہاں اور وہ ڈیلی ہی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے فریش ہی سارے سارے فروٹس کا بھی ڈیلی نیڈس کے لئیں ڈیلی فروٹس آتے ہیں فریش کون سے فروٹ چاہئیں آپ کو اچھا اچھا آم میں کون سی قسم چاہیے آپ کو ہاں جی ہاں جی لنگڑا اور چوسا زیادہ بیسٹ ہے باکی آپ لنگڑا بھی لے سکتے ہیں ہاں ہاں ہمارے یہاں فری ہوم ڈلیوری بھی سر اویلیبل ہے اگر آپ مینیمم پانچ سو روپے کا آڈر کرتے ہیں تو فری ہوم ڈلیوری بھی ہے اگر آپ لے کے آم دینا چاہ لے کے جانا چاہیں تو بات ایک الگ ہے ورنہ آپ چاہتے ہیں اگر پانچ سو روپے کا مینیمم آپ کو آڈر ہوتا ہے تو ہم فری ہوم ڈلیوری بھی دیتے ہیں پانچ سو روپے سے کم ہوگا تو سر فری ہوم ڈلیوری نہیں ہوگی اس کے بعد وہ چارجیبل ہو جائے گی ہاں ہاں جی ٹھیک ہے کالے والے بھی ہیں اور ہرے والے بھی ہیں جامن بھی ہے سر ٹھیک ہے کالے والے انگور ہو گئے ایک کلو اور آپ جامن ایک کلو سیب آپ کا کیوی بھی ہے سر کیوی پر پیس سر ریٹ ہے اس میں وہ کلو کے حساب سے نہیں وہ سر پیس کے حساب سے ہے پر پیس وہ پیر پیس جو ہے ہمارا آپ کو پچیس روپے کا ہوگا ایک پیس

سر چھوٹے سے سر آلریڈی ڈسکاؤنٹڈ پرائزز ہیں ہمارے مارکیٹ سے آلریڈی ہمارا پہلے ہی کم رہتا ہے ریٹ ہمارے ریزنیبل دے سکتے ہیں نامینل چارجز ہوتے ہیں ہمارے سر نہیں سر نہیں سر یہ ریگلولر وہ ہیں چارج ریگولر ریٹ ہیں ہمارے یہی ریٹ رہیں گے اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ زیادہ لیں گے تو اس میں کچھ کم ہو جائے گا آلریڈی پہلے ہی ریٹ مارکیٹ سے ٹھیک ہے سیب دو ہاں سر یہ آپ کا ابھی ابھی جو جی جو آپ نے جو آپ نے مجھے آڈر ابھی کنفرم کرایا ہے ایک کلو انگور ایک کلو جامن اور کیوی کے بارے میں آپ نے مجھے نہیں بتایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیوی پانچ پیس ہو گئے ایک کلو جامن ایک کلو انگور اور اور بتائیے سر دو کلو سیب ہو گئے اور بتائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میں نے آپ کا آڈر نوٹ کر لیا آپ اپنا ایڈریس ایک بار نوٹ کرا دیجیے مجھے ایڈریس ایڈریس مجھے آپ واٹس اپ کر دیجیے ایڈریس موبائل نمبر لڑکا وہاں پہنچ کر آپ کے ایریے میں آپ کو فون آپ

سر ٹھیک ہے سر تو اب یہ آپ کا جو پیمنٹ رہے گی یہ آپ کا پہنچنے کے بعد دیں گے یا پہلے آپ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے میں آپ کو بل بھی ان کے ساتھ میں بھیج دوں گا لڑکا جو لے کر جائے گا سارا مٹیریل آپ کو پہنچا دوں گا کوئی بھی شکایت ہو آپ اس میں کر سکتے ہیں ویسے آپ پہلے چیک کر لیں کیونکہ ایک دم فریش آئٹم ہوں گے سارے ٹھیک ہے سر ہاں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے تھینک یو تھینک یو سر ویری اوکے خدا حافظ شکریہ